हेलो सुरोचनी भोजनालय मेरे घर में मैं अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी है तो मुझे खाने का ऑर्डर देना है ऑर्डर में तीन सौ लोगों का खाना है और खाने में हमें चाहिए फ्राई चावल पुड़ी और दो प्रकार की सब्ज़ी रायता और मीठे में गुलाब जामुन और एक प्रकार की मिठाई तो आप इतना करवा दीजिएगा और हमें तीन सौ रुपये तीन सौ रुपये प्लेट चलेगा ठीक है